ہاں گانا سننا پسند کرتے ہیں لیکن آج کے نئے دور کا نہیں نائنٹین کے جیسے محمد رفیع صاحب کا پرانا گانا تھا اور وہ گانا پسند کرتے تھے وہ گانا پسند کرتے تھے اور ہمارے علاقے میں خاص طور سے پورنیہ بہار میں جو ہے گیت گایا جاتے ہیں شادی کے موقعے سے یا پھر محرم کے موقعے سے لوگ کھیلتے ہیں اور اس میں گاتے ہیں یہی ہے کوئی خاص موسیقی ہمارے علاقے میں نہیں پائے جاتے ہیں